मेरे लिए किचिन में उपयोग होने वाला सबसे पहले उपकरण है जो बहुत महत्वपूर्ण है वह है गैस चूल्हा और सिलेंडर क्योंकि अगर सिलेंडर नहीं होगा तो गैस चूल्हा नहीं जलेगा और अगर गैस चूल्हा नहीं जलेगा तो खाना नहीं बनेगा दूसरा चाकू क्योंकि कुछ भी चीज बनाने के लिए चाकू बहुत मुख्य भूमिका निभाता है जिसमें अगर हमें सब्जी काटना है तो सब्जी काटने के लिए हमें चाकू का होना बहुत जरूरी है दूसरा अगर कोई बीमार व्यक्ति है वो बीमार व्यक्ति को फ़ल की जरूरत है तो फ़ल को चाकू से कटकर ही उसे अपन दे सकते हैं